हाँ हाँ मैडम नमस्ते हाँ जी बताइए मैडम जी जी जी जी हाँ मैडम मेरे पास में सभी कंपनियों के पेन हैं आपको अच्छी क्वालिटी का और अच्छे से अच्छा पेन मिल जाएगा मैडम जी हाँ मैडम मिल जाएगा ना आप बताइए ना आपको कौनसा पेन चाहिए हाँ जी हाँ जी

ठीक है

ठीक है मैडम मैडम पेन आपको कौनसे रंग का चाहिए लाल चाहिए काला चाहिए ब्लू चाहिए अच्छा वह प्रोजेक्ट बनाने के लिए पेपर कौनसे चाहिए आपको हाँ जी हाँ जी जी जी हाँ मैडम वह भी कहाँ की मैडम हाँ मैडम फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको सारे पब्लिकेशन की बुक्स हमारे पास में हैं नवनीत पब्लिकेशन की मिल जाएगी गुप्ता पब्लिकेशन की मिल जाएगी और वहाँ नवनीत प्रकाशन की मिल जाएगी मैडम मतलब मै सभी प्रकार की किताबें सभी स्टेशनरी वालों से ज़्यादा अच्छी और अच्छी से अच्छी दाम में भी आपको किताब दे दूँगा आप मार्केट में पहले तलाश कर लीजिए उसके बाद मेरी दुकान पर आइएगा मेरी दुकान काफ़ी पुरानी है और मैं बहुत अच्छा सामान रखता हूँ हाँ जी हाँ जी मैडम जी जी जी हाँ जी मैडम आपको मेरे यहाँ सब सामान सही मिलेगा दाम भी सही मिलेगा और आपको कभी भी मेरी तरफ़ से शिकायत नहीं आएगी आप निश्चिंत रहें आपको जो भी चाहिए आप मुझे भले लिखवा दीजिए आप चाहेंगे तो मै घर पर भिजवा दूँगा आपको आना भी नहीं पड़ेगा मैडम आप चाहे तो सेम्पल भिजवा देता हूँ पहले आप पेन भी चलाकर देख लीजिए पेपर भी देख लीजिए हाँ जी हाँ मैडम कोई परेशानी नहीं ना हम इंस्टिट्यूट कॉलेज में कॉलेज स्टूडेंट भी ले जाते हैं स्कूल वाले भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में आते है कई स्कूलो में हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर हम समय समय पर यह सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं हमे कोई समस्या नहीं है आप आराम से देख लीजिए मैं एक आप किसी भी लड़के के पास से आपको सेम्पल भिजवा देता हूँ अगर आपको अच्छा लगता हो आप मुझे ऑर्डर कर दीजिएगा मै आपको घर पहुँच सुविधा भी करा दूँगा वहाँ आपको आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा मैडम ठीक है मैडम हाँ जी मैडम जी बिलकुल मैं किसी भी लड़के को भेजता हूँ आपको आपके पास आ जाएगा और आप देख लीजिएगा हाँ मैडम बताइए जी जी जी सी ग्यारह बटा अठारह महान अरे मैडम यह तो मेरे घर के बहुत पास ही है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ना मैडम जी जी यह शायद तारामंडल में पास में आता है आपका घर अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी वहाँ पर एक तिवारी जी भी मेरे परिचित रहते हैं वह अधिकतम मेरी दुकान पर ही सामान लेने आते हैं और एक पॉलिटेक्निक वाले सर है शर्मा जी उनका भी यहाँ भी हमारा भी सामान जाता है हो सकता है जी जी जी जी जी जी मैडम हमारी दुकान से ही सारा सामान जाता है वहाँ पर ठीक हैना मैडम जी जी जी आप उन्से भी पूछ सकते है आ उनको हाँ जी मैडम बिलकुल बिलकुल बिलकुल ठीक है मैडम जी धन्यवाद मैडम जी